भारतमे हमरा हिसाबसँ जे हमर इच्छा छलै हँ घुमैकेँ ताहिमे बिहारसँ दार्जलिंग जायके अगर हमरा मौका मिलय तऽ हम जायके कोशिश करब एहिमे एक सिफारिश हमरा मिल रहल अछि जे कि हमर मित्र मण्डली सब आबि रहल अहि जे सभगोटे मिलकऽ एक साथ बाइक सँ बाइक राइडिंग करैत ब्लॉगिंग करैत जाएकेँ कोशिश करब जे बिहारसँ दार्जलिंग और दार्जलिंगसँ मनाली जे घुमि सकी आओर बाइक सँ जा सकी आओर ओतुका जनजाती सभ चीजके देख सकी जे हुनकर सभकेँ परिवेश केहन रहैत अछि सेहो देखैके मौका मिलल से हम ओहिमे जाय लेल चाहैत छी जे दार्जलिंग जाय मनाली जाय से हमर मित्र मण्डली सॅं ऑफर मिलैत अछि से हम जैबाक कोशिश करब